उम बै गेलेनाय आयदायावहा समाजनि मानसिफ्राबो खुब मोजां मोनो जेने जों बेबायदिनो गेलेनाय थायोब्ला गामियारियाबो एसे गेलेनाय माबायावहा आयदाफ्राव खोब मोजां गथ'फोरखौबो फोरोंलांनो हायो गेलेनाय आयदायाव आरो आवगायलांनो हायो खेला थुलायाव मोजां जायोब्ला जों जेरावबो जों थांनानैब्लाबो गेलेनानै आगबारिलांनो हायो जों गेलेनाय आयदाखौ मोजां समाजनि थाखाय बेबायदि गेलेग्रा थायोब्ला गामिआरियावबो एसे सांग्रांथिया नुजायो जेनेखे बिदि गेलेनांगौ आरो समाजाबो इनायदुंबो मोजां मोनो बिदि गेलेग्रा थाग्रा प्लेयारफोर थाबोला बेबिदिखौ मोजां मोनो खेला थुलाखो बयबो आरो बिदि जे गेलेयो जायफोरा गेलेग्रा बिसिनि गेलेनायनि जुगिदि बयबो आरो जों सोलोंलांनो हायो गेलेनायखौ बे मोननै गथ'फ्राबो सोलोंनानै जेनाखि जोग्रा जानो हागोन बिबायदि गामि ओनथिखेव एसे उननुथिया एने सांग्रांथियाव लाबोनो हायो आरो बे गेलेनाय आयदायानो जोंनि सेंग्रा जेनेरेसन बै गाथैबो हेंग्राफ्रा गथ'फ्रा जोनानै जे मोजांहै गामिखो मुंदांखा हिसाबै लाखिनोबो हायो खेलायाव मोजां गेलेनानै बिबायदि

जों गेलेनायदो माब्लाबाबो उनफिन नाङा गेलेनायदों जि गेजेरदोंनो जों बयबो गावनि मोदोमफ्राबो जेन एक्सारसाय्स हिसाबैबो जानाय आरो देहा हिसाबैबो मोजां थायो बेबायदि बिदिनो गेलेनायनि थाखाय माब्लाबाबो गेलेया लासिनो थानाङा गेले नांगौ बे गेलेनायाबो जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो बे खहा जाया मोजांसो जायो